میں مذہبی کتاب کو لے کر قرآن شریف کی آیت پڑھا ہوں قرآن شریف میں ایک آیت ہے رب الرحم ھما کما ربیانی صغیرا جس کا مطلب ہے جس کی مینگ ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے بچوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا تو اللہ پاک ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کرے اس کا وہ مطلب ہے تو ہم وہ بہت پڑھتے ہیں